हमें अपने कैमरे का उपयोग करके रील और शॉट भी सूट करता हूँ यह तस्वीर लेने से बहुत अलग है तस्वीर एक स्टील इमेज होती है जो कि चलना फिरना या कुछ भी उसमें हरकतें नहीं होती हैं इसकी वजह रील में हम रील एक वीडियो की तरह होती है जो जिसमें इंसान अपनी चीज़ें बातें हरकतें यह सब बोल सकता है पर रील और शॉर्ट बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट रहते हैं ज़्यादातर वह पन्द्रह सेकंड से ले कर नब्बे सेकंड के बीच के ही रहते हैं